दोसर ठमा जे फोटो खीचाबै छियै तऽ नहि नीक फोटो घिचैया मुँह बड़का टाके कए दैया केश उड़ा दै या केशक लाल कए दैया कतौ उज्जर कऽ दैया मुँहेके कतौ उज्जर कए दैया कारी कए दैया आ सतीश लगमे जे फोटो घिचाबै छियै तऽ जे हम छियै से फोटो घिच दैया बढ़िऑं बनाकऽ सेहो मे जे हम छियै से सँ बढ़िऑं बनाकए जे बहुत नीक लागैया हमरा सभके तऽ हमेशा सतिशे लगमे फोटो घिचाबय छियै ओकर कैमरा बहुत बढ़िऑं छै फोटो घिचयके कोनो भी जरुरी पड़ै छै तऽ हमसब ओतय फोटो घिचाबै छी बाँकी ठमा नहि जाइ छी छै तऽ ढेरिक फोटो घिचय वाला लेकिन बढ़िऑं नहि घिचै छै कतौ किछु कतौ किछु कए देत कतौ मुँह तुम्बा सनक बना देत तै दुआरे हमरा सबके नीक लागैया एतय तऽ एतय फोटो घिचाबै छी बहुत बढ़िऑंफोटो घिचै छै ई